आं संनो खावनो जोबोर मोजां मोनो आरो माबा मोनसे ओंख्रि संनो नागिरोब्ला संनायनि सिगां संगोन जिरादफोरखौ थियारि लाखिग्रोयो जेरै दाउ बेदर सङोब्ला थाव बानलु सामब्राम संख्रि हालदै हायजें आरो बेफोरखौ थियारि लाखिग्रोयो बेजों लोगोसे मस्लाफोर जेरै जिरा सामब्राम गुफुर लं दालसिनि इलाइचि तेजपात बिलाइ बानलु गुन्द्रि दुनदिया बेफोरखौबो ओंख्रियाव होस'ननो थाखाय अरदाब खाथियाव लाफायो आरो बे बेदराव मैगंफोर होयोब्ला जेरै आलु बहल थारुन बेफोर मैगंफोरखौ ओंख्रियाव होयोब्लाबो गासै मैगंफोरखौ सुनानै हाखानानै खाथियाव लाफायो बिदि जिरादफोरखौ थियारि खालामनानै लाखायोब्ला ओंख्रि संनायाव थाब जायो आरो मस्ला होनायफोरजों ओंख्रिया मोदोमो आरो गोथाव जायो